बबायावबा साइनासालिफोराव बा जौस्राङाव मेथाय रोजाबनायाव दिन्थिफुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोबां रोजाबगिरियानो बा गोबां मोसागिरियानो मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हानायबायदि मोखाङाव मिनिस्लु मिनिस्लु लाबोनानै बांसिन इक्सप्रेसन बा मिनिस्लु मिनिस्लु लाबोनानै मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो नाजायो आरो मोखांनि फावखौथ' बांसिनानो मोसानाय नुगोन मा होनो मोखांनि बांसिन फावखौनो बांसिन मिनिस्लु मिनिस्लु नुगोन आरो अडियानस बा नायगिरिफोरनियाव बांसिन नोजोरखौ लाखियो आरो बेनि अनगायैबो जों बांसिन गारां जोथोन लानायाव गय जानाय गुसु दै लोंनायनिफ्राय जों गोबां जानगाराव थायो आरो बेखौ गोख्रैसिन खालामनो थाखाय गोबां प्रेकटिस खालामनांगौनि गोनांथि जायो फुं फुङाव बांसिनानो बांसिनानो बिनि प्रेकटिस बिनि सरसाखौ खालामनांगौ जायो जामुं जानाय लोंनायाव बेबायदि गोखै गोखा बेबायदि बासिनांगौनि गोनांथि गैया होनानै हमदां हायो बांसिन माब्लाबा समाव रोजाबनो लागेयाव बांद्राय गोदै जानाय आरो गुसु दै लानाया बिनि थाखाय गिख्रंथाव जानो हागौ बिनिखायनो बेखौ बाहायनायनिफ्राइ जागाराव थानो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे रायजोफोरखौ रंजाहोनो दिन्थिफुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोखां मिनिस्लु मिनिनानै रायजोफोरनि सिगाङाव रंजाफा रंजाफा बेखौ जोङो साबसिन जौस्रां बा साबसिन हर बा बयनिबो रायजोआव साबसिन रंजानाय खालामनो नाजायानो सासे रोजाबगिरि बा सासे मोसागिरिनि आखु होन्नानै जोङो बेखौ मिथिनानै लानो हायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोजाबगिरिफोरनि रोजाबनायनि जि गारां बे आलादा आलादा जाखायो बे बेखौ बांसिन नोजोर होनाय जाया गारांखौ बांसिन ओरैनो बे बांसिन बेसेबां बिनि नलेजा एबा बिनि गियाना मेथायनि फारसे बेसेबां दं हमना ला ताल लय बिनि जि बोनाय स्केल बा खारि जि गारां बोनायनि खारि बेफोरखौ बांसिन नोजोर होनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो रायजोनि गेजेराव रोजाबनाया बांसिनानो रोजाबथाव बा रंजाथाव मेथायफोरखौ नोजोर होनानै रोजाबोब्ला बांसिन रायजोखौ गोजोन खुसि खालामनानै जोङो रंजा होनो हायो आरो बांसिन मोखाङाव मिनिस्लु मिनिनाय इक्सप्रेसन लानानै बयनिबो फारसे गावनि देहाखौ मोसा मोसाहोनानै बा सोरबा बायदिया दलरबो थायो जेबो नङा थेवब्लाबो रंजाहोनो नाजानायानो सासे रोजाबगिरिनि बा सासे मोसागिरिनि गाहाय आखु होनानै सान्जायो